जोंनि हारिनि बा हारिमुनि गानग्रा जोमग्रा होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोंनि बर'वाथ' बा जोंनि ट्राइबेलाथ' दखनाखौनो गानो दखनायाव बहुत रोखोमनि आगर एरे मानसिफोरा जेनेबा फारौ मेगन बा दिंखिया बिलाइ माबा माबि बेफोरबादि बहुत आगर दं आरो एथबांबो मिथिजोबा आंबो थेवबो माने आं मोननैसो मिथिनायखौनो आं होनबाय आरो बिनिफ्राय जोंनि हारिमुवाथ' जेनेबा मोनसेल' हारिनि थाया बहुत हारिनि थायो जेरै मुसुलमानफोर दं बेंगलि दं बांगाल दङ राभाफोर दङ बिसिनाबो माने बेलेग बेलेग बेलगख ट्रेदिसनेल द्रेसफोर दं आरो जेरै जोंनि दखनाखौहाय ट्रेदिसनेल द्रेस होननानै जेरावबो मिथिसार जोबो बेलेग जायगायाव जों जेनेबा देस बिदेस बेराय हैनायफ्राव दखना गाननानै जुदि फथ'फोरबा माबा मोनसे लायोबा बुहुत मानसियानो सोङो मा हारिनि बा बेयो मा द्रेस बेबादि होननानै दखनाया माने ओरैबादि जोंना मोजां आरो बयजोंबो मिथिसार जानाय बा जोंनि हारिनि बयजोंबो जेनेबा बाखनाय जानाय आरो आरो जोंना आर'नाय बो दङ बर'नि मोनसे हारिमु सिनायथि आरो आर'नायाबो बहुत रोखोमनि आगर एरनो हायो थेवबो आं आर'नायनि आगरफोरखौ मिथिजोबला आर'नाया जाबाय जोंनि जेनेबा गिदिर गोलावफोरखौ मान बावनाय बा

जोंना आर'नायाबो बर'नि मोनसे ट्रेदिसनेल द्रेस जाबाय जेरै बैसागु जानाय माबा जानाय बेफोरावबो जोङो जानजियाव खानानै गोदोनायाव लानानै बा खर'वाव खानानै बेफोरबादियाव बाहायो आरो जोंनि बर'नि गानग्रा जोमग्रा होननानै बुङोबाथ' बहुत दङ' माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो आगरफोरा मोनसेल' नङा बेलेग बेलेग बेलेग आगर दङ'